हरीश भाई जय झूलेलाल मां तव्हांजो दोस्त विकास थो ॻाल्हायां मां अॼु सुबुह जो ई दिल्लीअ में लैंड कयो आहे होटल में चेक इन कर करे चुको आहे अॼु सॼो ॾींहुं पंहिंजे कम लाइ मूंखे हेॾे ओॾे वञिणो आहे त मां सॼे ॾींहं लाइ हिकिड़ी कैब हायर करणु चाहियां थो अलॻि अलॻि जगह ते काफ़ी काफ़ी देरि मूंखे बीहणो पवंदो मीटिंग करे पोइ उन ई कैब में अॻिते हलंदुमि त इनकरे न मूंखे कैब सर्विस ऊअं खपे ओला ऐं ऊबर जी जंहिंजी रेटिंग सभिनी खां सुठी हुजे प्राइज़ केतिरो बि हेठि मथे हुजे हलंदो पर रेटिंग सुठी खपे मूंखे ख़बर आहे त जेतिरी रेटिंग सुठी हूंदी ओतिरी कैब वधीक साफ़ु सुथिरी हूंदी ऐं ड्राइवर जो रवैयो बि सुठो हूंदो त इनकरे तव्हां मूंखे ॿुधायो कहिड़ी कंपनी जी कैब जे ड्राइवर जी रेटिंग कैब जी रेटिंग बहितरीन थींदी आहे